कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड म्हणजे थंडी ही थंडी आमकां वाऱ्यांतल्यान जावंक शकता थंडी ही कोणाकूय जावंक शकता जावं तो जाणटो तरणाटो ह्या भुरगीं तशेंच घरांत भितर आसल्यारय ती थंडी जाता आनीक भायर भोंवतल्याकूय थंडी जाता आतां आमकां थंडी जाल्यार आमी घरांत कांय उपाय करूंक शकतात ते उपाय अशे आसात आलें घेवून ताचो रस काडून तातूंत मोंव घालून आमी तें पिवपाक जाय दूद गरम करून तातून हळद घालून तें बरें शिजोवन आमी तें पिवंक जाय ना जाल्यार आमी एक बरी कसाय तयार करूंक शकतात ते कसायंत आमी सोंट तुळशीचीं कणसां वटेलांव आलें काळी मिरी घालून बरीं शिजोवून तीं आमी कसाय गरम गरम पिवंक जाय ना जाल्यार आमी गंजण तुळशीचो पालो आनीक आलें धाडावून ताचो रोस काडून तातूंत मोंव घालून पिवूंक जाय हे घरांतले उपाय बरें फायद्याक पडटात ह्या उपायान आमची थंडी बरी जावपाक शकता जायते फावटी आमकां खोकली मारता तेदना आमी असले घरचे उपाय करूं शकतात गांवांतले लोक ह्या उपाय बरे तरेन करतात हाका लागून आमी हांचो वापूर करूंक जाय